औ हेल्ल' औ सोरमोनथाय औ औ ओमफ्राय नोङो ए ए औ मानोबा हरदोंमोन दाथ' मोजाङानो दङ मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ फोरोंगिरिफ्रालाय बिदिनोसै मोजां फैयो फोरोंनायाबो मोजां जागासिनो दं नोंलाय मिथिखादों दा सिरांआ टप जानानै दङ औ दा मोजाङानो सोलिगासिनो दङ फरायसाफ्राबो मोजां मोजां बिदिनो मोजां रिसपन्स होयो

फोरोंगिरिफोराबो मोजाङानो फोरोङो गावसोरनि हानाय बायदिखौ फोरोङो आरो बिसोरबो हानाय खिनिखौहाय मोजाङानो औ स्टुदेन्टफ्रा बिदिनो मोजां खायफाया बिदिनो माब्लाबा समाव गोरलैफोर नालाय गथ'फोर समावहाय बिदिनो खोथा लायै जायो आरो होनबाबो फरायनायाव गारा आरो बिसोरबो होनबाबो फरायनायाव मोजाङैनो दङ मोजां खालामो फरायसालिनि हाल सालआथ' मोजाङानो मोजाङैनो दङ बेनो थानाय साफायाथ' साफाखौनो दोनो माने बिदिनो औ औ दे औ दे गोजोनथों दे